औ आं सिनायो जोंनि फरायसालिमायाव थानाइ डिग्रि थानाय मानसिखौहाय बिथांमोनहा गावसोरनि थाखाय मोजांखौनो खालामनानै लादों मानोना बिसोरो डिग्री फरायनानैहाय गावसोरनि जिवनखौ दानो थाखाय गावसोरो मा बाइदि थांनानै थानो थांनानै थानांगौ बेफोरखौहाय रोंबाय बेखायनो आं सिनायो